हैलो

सर मां पोदार इंटर्नेशनल स्कूल जो प्रिंसिपल आहियां तव्हां जे पुटु प्रथम राजपाल जी तबियत थोरी ख़राबु थी वई आहे हुन खे चकर था अचनि अधि एग्ज़ाम में हू चकर खाई करे किरी पियो आहे असां हुन खे ग्लूकॉन डी पिआराई आहे सर पर हुन जी तबियत सुबुह ख़राबु हुई छा हा सर मां तव्हां जी ॻाल्हि समुझी सघूं था असां जे स्कूल जा सेमिस्टर एग्ज़ाम हलनि था त ॿार खे मोकिलणु ज़रूरी आहे तव्हां बि पंहिंजे मुक़मि ते राइट आहियो हिकुदमि सुबुह हुन खे छा थिए पियो तव्हां जे पुट खे प्रथम खे हा सर हू प्रथम तव असां जे स्कूल जो जामु स्टूडियज़ स्टूडेंट आहे ऐं असां हुन खे हाणे हिकु गिलास थधो पाणी ॾिनो हुन खे ग्लूकॉन डीअ जो गिलास पीआरियो आहे ऐं सर हू हाणे सुठो सुठो लॻे थो त तव्हां जी इज़ाजत आहे हो पेपर कंटीन्यू करे की छा करे तव्हां ॿुधायो

ठीकु आहे सर मां हाणे हुन सां पुछो हू चए थो मूंखे सुठो लॻे थो ऐं मां पेपर कंटीन्यू कयां थो ऐं हुन खे असां हिकु गोरी ॾिनी आहे चूसण जे लाइ हुन खे हाणे सुठो लॻे थो त हो पेपर कंटीन्यू करे थो ऐं सर ॿुधो मुंहिंजी ॻाल्हि हाणे तव्हां अॻे टाइम खां पोइ हुन खे जीअं तबियत बरोबर न हुजे न त हुन तव्हां हिकु लेटर खणी अचो ऐं हुन खे स्कूल न मोकिलियो हले असां हुन जो एग्ज़ाम पोस्टपोर्न करे सघूं था हा न मोकिलियो बैटर

हा सर जी ऐं छा आहे न हू असां जी स्कूल जो जामु स्टूडियस स्टूडेंट आहे ऐं सर तकिड़ो हुन जी ममी खे मोकिलियो हू जेसिताईं पेपर ख़तमु थो करे ऐं हुन खे डॉक्टर जी अपॉइंटमेंट वठो

हा डॉक्टर जीअं चवे थो हुन खे दवाई ॾियो ऐं सुभाणे ॾिसो हुन खे ठीकु लॻे थो कि नथो लॻे अगरि ठीकु लॻियो त तव्हां हुन खे ज़रूरु मोकिलियो ऐं हुन खे अगरि ठीकु न लॻियो त तव्हां लैटर खणी अचो जो मां हुन जो एग्ज़ाम पोस्टपोर्न कयूं था छा सर छा ॻाल्हि आहे न ॿार जी सेहत ज़रूरी आहे एग्ज़ाम न एग्ज़ाम त असां अॻियां वठी सघूं था असां जो स्कूल हीए बिमार जेकी स्टूडेंट हूंदा आहिनि हुन सां बि जामु कोपरेट कंदा आहियूं इन करे असां जो स्कूल जो नालो हेॾो वधीक आहे ठीक आ सर तकिड़ो मोकिलियो हाणे हू पेपर लिखे थो जय झूलेलाल ठीकु आहे सर ऐं ज़ाल खे तव्हां चओ कि डॉक्टर वटि वठी वञे हुन खे ठीकु आहे सर जय झूलेलाल